मध्य प्रदेश में मीडिया द्वारा कवर किए जाने वाले प्रमुख समाचार विषय या मुद्दे यह हैं कि राजनैतिक पत्रकारिता पत्रकारिता की एक व्यापक साखा है जिसमें राजनीति और राजनीति विज्ञान के सभी पहलुओं का शामिल है हालाँकि ये शब्द आमतौर पर नागरिक सरकारों और राजनीतिक शक्ति के कॉवेरेज को संदर्भित करता है प्रेस के सदस्य अमेरिकी विदेश मंत्री माई पोमपलियो से सवाल पूछते हैं सामाजिक संस्कृति विकास वही प्रक्रिया है जिसके द्वारा संरचनात्मक पुनर्गठन समय के साथ प्रभावित होता है अतः एक ऐसे रूप या संरचना का निर्माणकर्ता है जो प्रत्येक रूप से गुणात्मक रूप से भिन्न होता है अन्य परिभाषा के अनुसार समाचार वही सामयिक सूचना है जिसमें जुड़ी हो तथा लोग उसे जानने के लिए उस बिना के कोई सूचना समाचार नहीं हो सकती है समाचार में भी कई प्रकार होते हैं जैसे पर्यावरण समाचार राजनीति समाचार लेख समाचार क्षेत्रीय समाचार राज्य समाचार राष्ट्र समाचार इतने आदि सामाजिक संस्कृति